یوں تو اردو زبان اتنی پیاری اور میٹھی زبان ہے کہ یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے عوامی جگہوں سے لے کر گھروں کے اندر بھی اس کا خوب استعمال ہے لیکن آپ کا سوال ہے کہ معیشت اور تجارت میں اردو زبان کیسے استعمال ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں پورنیہ کے جس علاقہ میں رہتا ہوں وہاں کے مقامی دکاندار اس پیاری زبان کو بہت اچھی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے کسی چیز کا دام پوچھتے وقت ہم کہتے ہیں بھائی صاحب یہ سامان کتنے روپئے کا ہے بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس میں سے کچھ چھوٹ دے دیں ناپ تول اور لین دین میں بھی یہ زبان خوب استعمال ہوتی ہے جیسے اس کا وزن کر کے دیکھو کتنا ہے اگر کوئی کمی نظر آئی تو میں واپس کر دوں گا آپ کے یہاں ہر سامان بہت مہنگا ہے بازار میں استعمال ہونے والی زبان اگرچہ تھوڑی ملی جلی ہوتی ہے لیکن اردو اس میں خوب استعمال ہوتی ہے